मुखे ऑनलाइन हिकिड़ी लैगीज वठिणी आहे मां पहिरीं ऐप में वञी लैगीज ॻोल्ही उन खां पोइ मां फिल्टर में वञी पैसा ऐं रंग ऐं नाप उन जो कपिड़ो ॾिसी पोइ पाण वटि प पोइ मां उन खे ओके कयो ऐं ऑनलाइन पोइ उहा लैगीज अची वेंदी